अन हाणे जा गाना जो आहिनि ॾाढा शोर शराबे वारा गाना आहिनि ऐं पहिरीं जा गाना जीअं हलंदा हुया राजेश खन्ना जा हिकदमि मस्तु पिया सुख़ि वारा गाना हलंदा हुया